बिहार राज्यके शिक्षा व्यवस्थामे मैथिल भाषाके किछु योगदान नहि अछि बिहार राज्यमे बाँकि जे भाषा यऽ जे स्थानीय भाषा लोक बाजैए ओकरामे मैथिल दूर दूर तक शामिल नहि यऽ हम सरकारसे इएह अपील करैछी कि मैथिल भाषाके जोड़ल एकरा सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्थामे लएके जे लायक छै जेकि एक पाठ्यक्रममे ई जुड़ि सकए जेनाकि बच्चा नर्सरी कक्षामे कि ए बी सी डी जेभी भाषा सीखए छै ओना ओहने मैथिल भाषाके बेसिक शिक्षा देल जाए जेकि विद्यार्थी एक स्नातक या जेभी उच्च शिक्षा करिते करिते मैथिल भाषा शिक्षक सिख सकए आओर दोसर सरकारमे सरकारके छै कि एकरापर पहल करए तऽ तब जाके जे छै कि मैथिल आगाँ बढ़ितै आओर दोसर बात कि अपन बिहारमे मैथिल मिथिलाञ्चलसँ नजदीकके राज्य यऽ जिला यऽ तऽ मैथिल भाषा यहाँ पर बहुत्त जरुरी छै इएह लेल हम सरकारसँ अपील करैछी कि बिहार राज्यमे मैथिल भाषा होएके चाही एहिठाम मैथिल अपन जीवनशैलीमे जुड़त आ हम केओ केओ सब सब आसानी प्रक्रियासँ आसानसँ मैथिल भाषा बाजि सकी लिख सकी